سر آپ فوٹو اسٹوڈیو والے بات کر رہے ہے سر کل میں نے آپ کے یہاں ایک تصویر بنوائی تھی فل سائز کی اور سر مجھے وہ تصبیر وہ پاسپوٹ سائز میں چاہیے تو کیا وہ تصویر آپ کے یہاں کمپیٹر میں موجود ہے ابھی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا سر سر مجھے جو پاسپوٹ سائز میں فوٹو چاہیے وہ دس فوٹو چاہیے کیا دس فوٹو مل جائے گا مجھے اچھا اچھا اچھا تیس کے کتنے چارج ہیں اچھا اچھا تو کچھ مہنگا زیادہ مہنگا نہیں ہے سر کچھ کم وم ہوگا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو ہم کس ٹائم آئیں آپ کے یہاں اچھا اچھا آپ ایسا کریں کہ آپ بنا کر رکھ دیجیے گا میں آؤں گا کسی ٹائم لے لوں گا میں تیس فوٹو ہی بنا دیجیے پچا پچاس مت بنائیے اچھا تو آپ ایسا کریں کہ اپنا کیو آر کوڈ میرے واٹسپ کر دیں میں آپ کو پیمنٹ کر دے رہا ہوں جی جی یہی یہی واٹسپ نمبر یہی ہے میں ہاں جی تو میں آپ کو بھیج دوں گا اور آپ مجھے بنا دیجیے گا کل میں آ کے لے لوں گا

ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر بنا دیجیے گا میں کل آؤں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ جناب